औ जारौ माबा नै आं बै माबानिफ्राय हरदोंहाय हलथुनिफ्राय माथो ओरै नोंसिनिथिंजाय बे माबायाव साहा बागानाव खामानि ओंखारदों खामानिमोनदों होननाय खोनालाबायदोंमोनहां आं बेखौनो खबर लाहरदोंमोन नोंनाव ओ खामानि जायगा नोङो बेबसथा खालामलाय एसे सोरबाफोर ओंखारबायोब्ला बिसिनि जायगाफ्राव जेरैखिजाया आंखौ खायदा खालाम नानै होदो आमफ्राय बिदिनो आं आंहा ओरै साब्रैसो दंनालाय जोंनाव जोङो जेबो खामानि गैथ्रा आरो बिनि थाखाय नोङो बे साब्रैनि जायगाखौ खालामनानै दोनथार आरो माबानानै ओ औ औ दे अननानै जोंहा औ औ औ जाहा एसे अननानै बेबसथा लाना खबर लाबाय थाबानो जाबाय औ जायखिया नोङो आंनिखौ माबा मोनसेनि नागेरग्रोदो आमफ्राय आं हाथ्राबाबो आरो बे मोनसेखौ खालामग्रोथार आमफ्राय उनावहाय लासै लासै बेखौबो खायदा खालामलांसै अननानै जोंहा खालामथार दे दिहुनथार औ जोङो गाबोन संफोरहालागे मोनबानो गाबोन संफोरहाबाबो आं थांगोन आरो औ नोंङो आंङो नोंखौ औ जायगाया मोनोबानो आं थांगोन आरो दे होमबालाय